जॾहिं बि मां काई नईं ड्रॉइंग ठाहिण जे बारे में सोचंदी आहियां त पहिरियों पाण सोचंदी आहियां की मां छा ठाहियां पोइ सोचंदी आहियां की ठाहे हुन जो छा मतिलब थो निकिरे पूरे तरीक़े सां मां पंहिंजे दिमाग़ खे ज़ोर ॾेई सोचंदी आहियां जॾहिं काई बि ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न ईंदी आहे तॾहिं मां ऑनलाइन गूगल जी हेल्प वठंदी आहियां हुन जे बारे में सर्च कंदी आहियां जेका शयूं मूंखे सर्च करिणी हूंदियूं आहिनि हुन खां पोइ ई मां कोई बि ड्राइंग कंप्लीट कंदी आहियां